جی ہاں مجھے ہندوستان تصویری فنوس فنون جیسے مذہبی والی کلام کاری وغیرہ میں گہری دلچسپی ہے ان فنون کا تعلق صرف تصویر خوبصورتی سے نہیں بلکہ شدید پرانی اور روز مرہ زندگی کی حقائق سے ہے بنانے کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے بار ہی کی تقسیم کرتی ہے زندگی مظاہرین اظہار کے لیے جانا جاتا ہے